फुल आर तोरा जिम्मामे छौ जूही जूही फुल की की रेटमे देबहो कए रुपे कतेक किछु कममे नहि देबहु किछु कममे नहि देबहु ऑंय चमेलीके फुल छौ अच्छा दोसर फुलके बात करहो गुलाब

किछु कममे नहि अच्छा तऽ दू किलो दिहो दू किलो दिहो आ चमेलीके फुल कए कए सए रुपए देबहो आ चम्पाके फुल चम्पा फुल दू किलो देबहो हूँ

पैसा लैके अयबो दिहो दू किलो दू किलो हूँ अच्छा आरो फुल बेलीके फुल कए रुपे किलो बेलीके फुल बेलीके फुल कए रुपे फुल किलो तीन किलो लै के छै हमरा हँ ओएह पर ओएह भाउवे पुछि लेलियो भाव पुछिके तब आबै छियो तब लेबो ओएह तऽ पुछलियो दू किलो चम्पाके फुल दू दू किलो जूहीके फुल दू किलो गुलाबके फुल एक किलो चमेलीके फुल ई सब फुल हमरा गेन्दाके फुल सब हमरा आनि कऽ देबहो हम लेबो तब पैसा तोरा देबो